एक जगह हम गेली जहाँ हमरा अच्छा लगल ओहिठाम लोग जे खाय के समान या किछु भी खराब समान इधर उधर लोग ना फेके खैला के बाद जे भी पन्नी आओर खराब समान रहय ओसब ओहिठाम जे डस्टबीन रहे बनल ओहिमे लोक फेंके ओहि जगह के नाम बलासोर है हमरा ई चीज बहुत नीक लागल वहाँ के लोग के मानसिकता बहुत ही अच्छा हइ वहाँ लोग कुछ भी इधर उधर ना फेकै छै आओर सारा किछु के डस्टबीनमे ही डालै छै ई चीज हमरा यहाँ ना है हमरा जिला मे लोग जत्र तत्र फेंक दै छै जैसेकि बहुत बीमारी होइ छै ई साफ सफाइ लोग के करय के चाही साफ सफाइ के लेल हमरा बालासोर बहुत ही अच्छा लागल